हांवे गेल्ल्या आठवड्यांत फ्लिपकार्टार कुर्ता मागयल्लो म्हज्या इश्टीनीन म्हाका सांगलें की फ्लिपकार्टार बरे बरे दर्ज्याचे आनी सवाय कुर्ता मेळटात म्हणून म्हणून हांवें चितलें की हांव स्वताच फ्लिपकार्टार वचून बऱ्या कुर्ताचो सोद घेतलें आनी म्हाका जाय आशिल्लो निळ्या रंगाचो कुर्ता हांवें सोदपाक सुरवात केली पयलीं म्हाका धवे कुर्ता दिसले मागीर थोडे तांबडे दिसले पूण ते कांय म्हज्या मनाक इतले बरें दिसूना मागीर एकदाचे म्हाका सोदता सोदता निळ्या रंगाचे कुर्ता दिसपाक लागले मागीर निळ्या रंगाच्या कुर्तान वेगवेगळे प्रकार आशिल्ले मागीर ते सगळे ताचीं वर्णनां सारकी हांवे वाचलीं आनी वर्णनां भितर म्हाका दिसलें की एक एका कुर्ताक दोनूय वटेंनी बाॅल्सां आसात म्हणून हांवे म्हणलें बरेंच जालें होच कुर्ता घेतल्यार बरो हांवे तो कुर्ता हांवे बूक केलो मागीर एका आठवड्या भितर तो म्हजे पर्यंत पावलो हांवे घालून पळयलो तो निळो रंग कुर्ता घालून जातगीर हांवे फोटो काडलो आनी इश्टीनीक धाडलो इश्टीनीन फोटो पळयलो आनी म्हणलें तूं काय बरें दिसतो गो सामको बरो सोदून काडलो मगो कुर्ता हें आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें आनी ह्याच खातीर हो कुर्ता म्हाका खूब खूब आवडलो